جی موبائل شاپ سے بات کر رہی ہوں جی بولیے آپ کو کون سی موبائل چاہیے اچھا جی تین ہزار کا ہے تین ہزار نہیں اِس میں کہاں ڈسکاؤنٹ ہوگا یہ تو بہت کم بتایا ہے میں نے اُس کو اتنا ہی چل رہا ہے یہ

جی مِل جائے گا آپ کو قسطوں پر یہ صرف چھ مہینے کا ہوتا ہے دو مہینوں کا ہوتا ہے آپ کتنے مہینے کا چاہیے آپ کو اچھا ہو جائے گا اب بیٹری بیٹری ساڑھے چار ایم ایل ہیں مطلب صحیح ہے بیٹری بھی اچھی ہے

کیمرہ اِس کا کیمرہ کیمرہ بھی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اور بیک کمیرہ بھی اور بیک کیمرہ کی اور فرنٹ بھی بہت اچھا ہے صاف ہے جی فرنٹ کیمرہ بھی اچھا ہے اور بیک کیمرہ بھی اچھا ہے چھ مہینے میں آپ کو دینے پڑیں گے پانچ پانچ سو روپے

آپ آ جائے گا دُکان پر ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا جی آپ تین بجے یا چار بجے آ جائیے گا تین یا چار بجے تک آ جائیے گا آپ تھینک یو